हिन दुनिया में माण्हूअ जे जीअण जा ॿ पासा आहिनि जीअं हिक सिके में ॿ पासा आहिनि पखर ऐं भूरो तहिड़े नमूने माण्हूअ जे जीवन में बि ॿ पासा आहिनि सुख ऐं दुख ख़ुशी ऐं ग़म मां जॾहिं सुठीं पढ़ाई कंदी आहियां इम्तिहान में सुठी मार्कुनि ऐं टका वारीअ सां पास थींदी आहियां त मूंखे तमामु घणे में घणी ख़ुशी थींदी आहे साहेड़ियुनि सां गॾु गाॾीअ ते ॿाहिरि घुमण वञण में ख़ुशी थींदी आहे साहेड़ियुनि सां गॾु मजिलस आहे रखण सां घणी ख़ुशी थींदी आहे नवां कपिड़ा वठण सां घणी ख़ुशी मिलंदी आहे असांजे घर में कोई मिट माइट अचे थो त घणी ख़ुशी थींदी आहे ॾिणवार ते मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे असांजे गुजरात में नवरात्रिअ में गरबी नव ॾींहं थींदी आहे गरबा रास रमण में घणी ख़ुशी मिलंदी आहे गरबा रास ॿुढनि खां वठी जुवान ताईं सभिनिनि खे वणंदो आहे गरबा रास हिक गुजरात जो सांस्कृतिक नृतु आहे सभनिनि माण्हुनि खे ख़ुशि थी रहणु खपे ख़ुशि रहण सां माण्हू जी सिहत सुठी रहंदी आहे ख़ुशि थी रहण माण्हूअ जे जीवन में ज़रूरी आहे कंहिंजी मदद करण सां बि पाण खे ख़ुशी मिले थी कंहिंजी मदद करण बि ज़रूरी आहे ऐं मदद कजे ई कजे ज़रूर कजे हाणे जे माहौलु मुताबिक माण्हू ख़ुशि थियण विसरी वियो आहे चिंता भरे माहौल में माण्हू रहे थो हिन चिंता भरे माहौल में पहिंजूं ख़ुशियूं विसारे छॾियूं अथई इहे ख़ुशियूं विसरी वियूं आहिनि हर हाल में माण्हू ख़ुशि थी रहण घुरिजे इयो ई माण्हूअ खे अॻिया वधाईंदो आहे जय झूलेलाल